आसामाव दिनै हारिमुवा समजों लोगोसे गोबां सोलायनायखौ लाबोबाय आसामनि हारिमुफोरा दिनै गोजौ थाखोआव जौगा लांनो हाबाय आसामनि हारिमुफोरा दिनै गोबां दाब दाब जायगाफोराव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो गोबां जायगा प्रग्राम मिथिंफोराव दिनै गुबुन गुबुन जायगानि बा गुबुन गुबुन हादरनि आलासिफोर फैनाय समावबो जोङो जोंनि हारिमुफोरखौ दिन्थिफुंनाय जायो जेरै हाय जोंनि मोसानाय दामनाय देनायफोरजों जोंनि गाननाय जोमनाय राव हारिफोरजों जोंनि हारिमुफोरखौ जों समायना महरै दिन्थिफुंनो हादों बेबादिनो जोंनि हारिमुवा दिनै आसामाव जौगालांनो हादों गोबां गावबा गाव हारिनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय दानाय लुनाय बायदि रोखोमनि रं बिरंजों जोंनि आसामनि हारिमुवा दिनै समायफ्लेनायखौ लाबोदों आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दिनै जोंनि आसामनि हारिमुफोरखौ समायनायखौ नुदों जोंनि आसामनि हारिमुफोराव गोबां हारिनि हारिमु दं गावबा गाव जानाय लोंनाय गावबा गाव गाननाय जोमनाय गावबा गाव दानाय लुनाय आखा फाखा गासैयावबो जोंनि आसामनि हारिमुफोरा आरो जोंनि आसामनि हारिमुफोरा दिनै समजों लोगोसे गोबां गोजौ जायगायाव दावगालांनो हाबाय आरो गोजान गोजान गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायावबो जोङो आसामनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हाबाय